جی ہاں میرے شہر میں ایک زمینی قلعہ ہے جو ہندوستان میں ایک اہم اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے لوگ اسے دور سے دیکھنے کے لئے آتے ہیں ہمارے شہر سے کچھ کلو میٹر دور چاندوڑ ہے جہاں پر ایک پہاڑیوں کا سلسلہ ہے بارش کے وقت میں وہاں پر موسم بہت بہترین ہوتا ہے لوگ ہل اسٹیشن کے لئے ہل اسٹیشن کا لطف اٹھانے کے لئے وہاں پر آتے ہیں اور بھی جیسے ہمارے شہر سے تقریباً سو کلو میٹر کی دوری پر ناسک شہر ہے جہاں پر مختلف قسم کے گارڈن ہیں اور عمدہ قسم کے سنیما گھر ہیں شاپنگ مالس ہیں لوگ وہاں پر بھی آتے ہیں اور وہاں اور ہمارے شہر سے اسی کلو میٹر کی دوری پر ایئرپوٹ بھی ہے